हेल्ल' औ माने खबरा माने बे बङाइगावनिफ्राय बे खैला मैलासिम माने सापागुरिफ्राइ खैला मैलासिम थांनायनि लामाया मा बायदि माने आङो बेसिम थांगौमोन आरोना सापागुरिनिफ्राय आं माने सापागुरिआव ओंखारनानै दं ओमफ्राय बेनिफ्राय बेसिम थांगौमोन आङो खैला मैलासिम बारा मोजां नङा ना

ओरैनो बेसेबां घन्टा माने बेसेबां खय मिनिटसो नांगोन बेसिम सौहैनो माने बिराद गाज्रि बिदिब्ला कन्डिसना

औ माने आंहा एसे माने एसे इमारजेन्सि थ' एसे थाब सहैनायनिबो माने टारगेट लादोंमोन आरो आङो माने एसे थाब सहैबा मोजां जागोन सानदोंमोन आरो माने एसे माने एसे माने औ देहायावबो एसे प्रब्लेम दं देहायावबो एसे प्रब्लेम दंथ' माने एसे बिदिनो मोदोम सानाय बिदि सिं सानाय बेफोरबायदि दं आरो ओमफ्राय बिदिनो बांद्राय बिदि औ बिदि माने एसे संख्ल' संख्ला गारियाव एसे प्रब्लेम जायोथ' औ दा औ दा माने बिदि मोदोमाव एसे सानाय सुनाय गोनांखाय एसे माने लासै थांबाबोथ' बिराट टाइम जागोन औ औ औ होनबालाय आराय घन्टासो लागोन आरो ना औ टारमाने एसे आंहा एसे माबा माल फथ्र'बो दङ थ' बेगफोर औ औ जायोबालाय दे होनबालाय थांनि

औ औ दे बिदिब्ला औ